हैलो दुलेराम रेस्टोरंट जय झूलेलाल साईं मां तव्हांजी रेस्टोरंट में स्विगी द्वारा मां रोटी बुक कराई हुई ऑडर ॾिनो हुयोसीं असां पूजा कटरा नाले सां त उनमें कढ़ी चांवर हलवो पूरी सभु हुयो लेकिन हुनमें असांखे मिठो मिठे में कुझु ऐड कराइणो आहे मतलबु छा आहे मिठे में तव्हां वटि हाणे हीअंर तव्हां वटि छा मिलंदो मिठे में कहिड़ी कहिंड़ी आइटम आहिनि तव्हां वटि आइस्क्रीम केक या हलवो कुझु बि हलवो त तव्हांखे ऑडर ॾिनो आहे असां आइस्क्रीम या केक मां कुझु तव्हां वटि हीअंर हुजे त असांखे उहो ॾियणो आहे ऑडर केक आहिनि त केक में कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर आहिनि केक में कहिड़ा कहिड़ा फ्लेवर आहिनि चोकलेट केक वनीला केक कहिड़ो अथव तव्हां वटि हीअंर अगरि चोकलेट केक अथव तव्हां वटि अच्छा पेस्ट्रियूं बि अथव अगरि पेस्ट्री अथव त घणे अथव हिकु पेस्ट्री अच्छा बीस रुपे त तव्हां हिकु कमु कजो तव्हां हिकु कमु कजो वीह रुपे हिकु आहे न त तव्हां ॾह पेस्ट्रियूं मोकिले रखिजो ॾह पेस्ट्रीनि जो तव्हां ऑडर करे छॾिजो और उनमें ऐड बि करे छॾिजो ॾह पेस्ट्रीनि जो ऑडर जोड़े रखिजो असां तव्हांखे जेको पूजा कटरा जे नाले सां ऑडर ॾिनो आहे न त तव्हां उनमें ॾह पेस्ट्रीनि जो ऑडर जोड़े रखिजो हा ठीकु आहे ॾह पेस्ट्रीयुनि जो ऑडर जोड़े रखिजो चोकलेट केक वारी वनीला वारी न चोकलेट केक जूं ॾह पेस्ट्रियूं तव्हां उनमें ऐड करे छॾिजो और केतिरी देरि में तव्हां मोकलींदव उहो बि मूंखे ॿुधाइ छॾियो ठीकु आहे